हैल्लो हैल्लो एह् सुनील होर बोल्ला दे न एह् चेयरमैन न जेह्ड़े अभिनव थियेटर दे मेरी गल्ल उ'न्दे कन्नै गै होआ दी ऐ ना एह् सर जी एह् में स्कूल दी प्रिंसिपल बोल्ला दी आं जेह्ड़े हां जी हां जी एह् महाराज असें ना तुं'दे कोला ना टैम लैना बुकिंग करानी ऐ अगले म्हीने दी ठारां तरीक असें ऐनुअल डे फंक्शन कराना असें गी दो ढाई घंटे लग्गी गै जाने ऐं पाई लाइये सारा क्योंकि फिर असें थोह्ड़ा हाई टी रक्खनी ऐ लंच रक्खना तुस जि'यां टाइम असें गी दसगे एह् अस सवेरै कराचै दपैह्री कराचै तुं'दी बुकिंग ते निं ऐ पैह्लें तुस दिक्खी लैओ हां जी दस्सो अगले म्हीने दी ठारां तरीक एह् असें गी चाहिदी ऐ समझी लैओ के ग्यारा बजे तो लेइयै कोई दो बजे तक दो ढाई बज्जी जाने एह् सिटिंग कपैसिटी तुस बच्चे शच्चे पाइये ते दिक्खी लैओ डेढ दो सो बंदा बनी जाना ते कन्नै थोह्ड़ा जि'यां असें गी अरेंजमैंट बी तुं'दे कोला चाहिदा शैल जेहा क्योंकि असें जेह्ड़े चीफ गैस्ट जेह्ड़े न हाई प्रोफाइल दे बंदे गै बलाने न ते हां लंच लंच अगर अस लंच देचे ते तुस असेंगी केह् हैल्प कराई सकदे ओ ते तुं'दे कोल भांडे शांडे हैन के जां असें अपना गै सारा किश लेआना ऐ जां टैंट टुन्ट तुस लोआई देगे जां केह् करगे जां अंदरूं दी डैकोरेशन जेह्ड़ी ऐ ओह् ते निं तुसें करनी अच्छा हलवाई ते तुं'दे कोल ज'गा ऐ ना उं'दे ताईं रुट्टी शुट्टी बनाने ताईं कुतै बरखा शरखा कणियां आई गेइयां ते कुते अच्छी ज'गा च उ'नें गी इ'यां बाह्र ओपन च ते निं ना होई सकदा फ्ही पैह्लें चीफ गैस्ट गी ते असें चाह् शाह् देनी ऐ नी पैह्लें चाह् शाह् ओह् थोह्ड़ी ब्हौती जां जूस बगैरा जां कोई होर चीज ते बंदा तुं'दा कोई थ्होग के असें अपने गै बंदे लाने अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ अच्छा स्टाल असें दो ज'गा लाने फ्ही इक ते चीफ गैस्ट ताईं कोई अलग अलग रूम ऐ हां ओह् तुसें गी आपें गै अरेंज कोई दिक्खी लैएओ शैल सोफे सूफे होन कोई सत्त अट्ठ दस बंदे ताईं ओह् होई जान ते बाकी तुस ओपन च गै करी लैओ अस दो त्रै टेबल लगाइयै ते करी लैगे बच्चे बुच्चे बी होङन ते बिच्च जेह्ड़े होर बाकी मेहमान आए दे जां टीचिंग स्टाफ ऐ जां पेरैंट्स आए दे जेह्ड़े खास असें बलाए दे हां ओपन ओपन ओपन च ओपन च गै जेह्ड़े साढ़े चीफ गैस्ट होङन ना ते कुछ खास मेहमान उ'न्दे कन्नै अट्ठ दस लोकें ताईं ओह् रूम दी बी बुकिंग चाहिदी ते अच्छा तुं'दे पैसे केह् रौह्ङंगन एह् बी सनाई ओड़ेओ हां तुस मिगी ना घंटे तक ना सनाई ओड़ेओ ठीक ऐ ना ते फिर असें अगला बी अरेंजमैंट करना ते फिर दिक्खी लैगे के कि'यां चलना फिर जेह्ड़ा प्रोग्राम ऐ डे घंटे तो जैदा निं ऐ बाकी खाने पीने दा गै लग्गी जाना ते तुस फ्ही मिगी ना घंटे तक फोन करियै सनाई ओड़ेओ चलो जी नमस्ते सुनील जी नमस्ते जी नमस्ते